भाई रांधियूं त ॾाढियूं जीवन में ॾाढी ज़रूरी आहिनि रांधियुनि सां ई ॿार में स्फुर्ती ईंदी आहे ऐं हुनखे तनाव न रहंदो आ ऐं ख़ुशि रहंदो आहे ॿारु सिहत सुठी रहंदी थे भुखु लॻंदी आहे खाधो वणंदो आहे त इन करे असां मां त चवां थो भारत में जेको आहे न रांधियुनि खे ॾाढो बढ़ावो ॾियणु खपे उहो इनजे करे छोजो ॿारु जेसताईं नंढे हूंदे खां रांध न कंदो तेसि ताईं हुन जी सिहत कीअं ठीकु रहंदी सिहत खे सुठो रखिणो आहे त रांधियूं ॾाढो ज़रूरी आहिनि अॼुकल्ह ॿार नथा कंप्यूटर ते वेही ता रहनि रांधियूं नथा कनि पर उहो नुक़सानु आहे उन सां ता ॾिसो वीचारा ॿार बीमार था रहनि जल्दी बीमार ता थी वञनि खंङ ज़ुख़ाम इहे उहो सभु कुझु समस्याऊं थी पैदा थियनि जीअं ई रांध कंदो रहे त ॿार खे भुख बि लॻंदी सिहत बि सुठी रहंदी ऐं हर लिहाज़ खां रांधियूं ॾाढी ज़रूरी आहिनि महिरबानी